आं थांनाय सफ्तायाव

एम लक्समिका लिरनाय इण्डियान फलिटि बिजाबखौबो फरायदोंमोन बे बिजाबखौथ' गोबां मानसिफोरानो जोबोद मोजां होननानै बाखनायो आरो जों नुनो मोनो जोंनि लोगोफोराबो जा इउ पि एस सि नि थाखाय प्रिपियार खालामदों बिथांमोनहाबो बे एम लक्समिकान्तनि इण्डियान पलिटि बिजाबखौनो फरायनानै गोबां नलेज मोननो हादों आरो आन्जादखौ उथ्रिसारनायावबो बिथांमोनहा सहस जादों होननानै बुङो आरो ओमफ्राय आंबो जोबथा एम लक्समिकान्त बिथां लिरनाय बिजाबखौ फरायदोंमोन बिजाबआथ' मोजांआनो माने फारसेनिफ्राय बेखेवनानै बरायनानै लिरनाय दं आरो जाय फरायग्राखौ मानि गोरलैयैनो बुजिमोननायाव हेल्प खालामो बेखौ फरायबा इजिआवनो बुजियो स्टुदेन्थ फ्राबो आंबो पलिटिकेल साइन्स दिफारमेन्ट नि एसिसटेन्त प्रपेसार हिसाबै दाख्लैसो फरायदोंमोन आरो गथ'फोरखौ फोरोंनायाबो इजि जायो आरो स्टुदेन्त फोरखौ ओमफ्राय स्टुदेन्थ फोरखौबो गांसे गांसे बायनानै लानो थिनदों बे इण्डियान पलिटि बिजाबखौ मानोना बे इण्डियान पलिटि बिजाबआ जोबोर गोनां आरो जोंनि सामफ्रामबो जोंनि स्टुदेन्त लाइफ आव जोंनि दैलि लाइफ आव बे मानि खामानि होयो आरो इण्डियान पलिटि बिजाबआ बेखौ एम लक्समिकान्त बिथाङा लिरनायमोन ओमफ्राय बिदिनो आं दाख्लैसो मोनसे इन्टारनेसनेल रिलेसन नि मोनसे बिजाब नायबावदों बिथां सनाथन पल लिरनाय बे बिजाबावबो गोबां नलेज दं आरो इन्टारनेसनेल रिलिसन नि पलिटिकेल साइन्स जों रिलेटेट इन्टारनेसनेल रिलिसन नि गोबां मोजां मोजां थफिक फोर दं जायबा पावार नि सोमोन्दै सेथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै मानि सेथि मुलुग दावहायाव मा मा हादोरजों दावहा नांजेनदोंमोन नैथि मुलुग दावहाया माब्ला जादोंमोन माब्ला जोबदोंमोन बेफोरो मानि बे इन्टारनेसनेल रिलिसन सनाथन पल बिथां लिरनाय बे बिजाबआव दङ आरो